ईअं त तरण लाइ जाम सारी जॻहियूं आहिनि जीअं समुंड आहे नदी आहे झील आहे स्विमिंग पूल आहे कुओं आहे हिन सभिनि मां अगरि ॾिसणो वञे त मां जिते तरणु पसंदि कंदो आहियां उहो जॻहि आहे सभिनि खां पहिरों नदी कारण हुनजो इहे ई आहे की मां तरण जो आहे नदी में सिखो आहियां त नदीअ में तरण जा जाम फ़ाइदा हूंदा आहिनि अगरि पाण तरणु नदी में सिखंदा आहियूं त लॻभॻि सभु शयूं असां सिखी वेंदा आहियूं ॿी किथे जॻहि ते वञूं त उते असांखे स्टैप बाए स्टैप अॻियां वञिणो पवंदो आहे लेकिन नदीअ में अगरि तरणु वञू त सभु शयूं हिकु सां हिक सां हिकु गॾु ई सिखी वठंदा आहियूं तॾहिं ई उनमें तरी था सघूं वरना न इनजे अलावा असांजे इलाइक़े में ईअं त समुंड बि आहे नदी बि आहे जाम सारा कुआं बि आहिनि जाम सारा स्विमिंग पूल बि आहिनि तॾहिं बि मां तरणु जिते वेंदो आहियां उहो जॻहि आहे असांजी तापी नदी उन जा जाम सारा कारण आहिनि सी पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे की मां सिखो ई हिते आहियां ॿी ॻाल्हि तापी नदी में जॾहिं बि वेंदो आहियां त मां बचपन जा ॾींहं यादि अची वेंदा आहिनि त हुते तरण जो पंहिंजो अलॻि ई मज़ो आहे इनजे अलावा तापी नदीअ में गहिराई जाम आहे पंहिंजे भारत जी जेतिरी बि नदियूं आहिनि उन्हनि में सभिनि खां गहरी नदी जो आहे तापी नदी आहे त मूंखे गहरी नदियुनि में तरण जो जाम वॾो अनुभव बि आहे ऐं मूंखे चई था सघूं के ऐक्स्पीरियंस बि आहे हिन लाइ मुंहिंजे हिसाब सां सभिनि खां सुठी जॻहि जो आहे तरण जी उहो नदी हूंदी आहे त इहे ई बसि एतिरो ई मां ॿुधाइण थो चाहियां जय झूलेलाल